ओतऽ अगल बगलमे बहुत सारा दुकान रहै हम बाबाधामके रास्तामे गेल रही तऽ बाबाधामके रास्तामे डैम मिलल आओर ओ डैमके नाम हमरा याद नहि पड़ि रहल अछि एतेक बढ़िआँ डैम रहै की ओहै डैममे हमसभ पूरा परिवार बहुत आनन्द लेलहुँ ओतऽ एगो नदी रहै ओ डैमके बगलमे जे बहुत ही जादा गहरा आओर बहुत जादा साफ पानि ओकर अछि आओर ओहि डैममे हमसभ स्टीमरके प्रयोग कयलहुँ आओर दू घण्टा तक स्टीम कयलहुँ बहुत सुन्दर अति सुन्दर लागल ओहि रास्तामे बहुत ऊँचाइ पर ओ डैम रहै आओर बहुत बढ़िआँ लागल ओहि डैममे चारो बगल पहाड़सँ तोपल रहै आओर बीचमे पानि रहै पानिके गहराइयो बहुत जादा रहै आओर अन्दरमे सेहो पहाड़ रहै जेकरा हम देखि नहि पयलियै आओर पानी भी स्वक्ष रहै ओकर